हैल्लो हांजी पल्लवी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक और छुट्टियां पेइयां बच्चेंई अच्छा अच्छा हुन फ्री होन्ने तुस अ अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि में सोच्चा दी ही महा थोह्ड़ा पिकनिक प्लान बनान्ने आं जन्नेआं कुतै घुम्मने शुम्मने हां हां नि नि कुतै बाह्र नि जाना ऐ इद्धर गै अपने एरिया बिच थोह्ड़ा इयां जन्नेआं घुम्मनेआं इयां घर रेही रेहियै बी बंदा इयां बोर होई जंदा थोह्ड़ा हां नेईं मैं नेईं मैं सोच्चा दी ही महा इद्धर ओ खु'ल्ले दा जम्बू जू हैना ते मैं सोच्चा दी उद्धर जन्नेआं ते बच्चें थोह्ड़े ह्जानबर बगैरा लब्भी जाह्न ते ओह् बी ठीक रौह्नदा कि उ'ने बी पता लग्गै हां हां एह्की एह्की हां नेईं नेईं कोई नि नमें नमें इत्थै प्रजातियां आए दियां ओह् दिक्खन बच्चें बी इय्यां थोह्ड़ा पता चलदा इय्यां कि'यां कि'यां उ'ने कीत्ते दा आप्पे बी दिक्खी लैन्ने कन्नै नमां खुल्ले दा हां हां मैं सोच्चा दी एह् बनान्ने आं इ'दा प्लान ते जन्नेआं ते तुस हां तुस फ्री होंदे जिल्लै ते मिकी सनाओ कन्नै बच्चें जिल्लै ओ पौंदी नि छुट्टियां ट्यूशन दा ते फ्ही मिकी सनाओ हां अज्ज सोमबार ऐ हां हां ठीक ऐ कोई गल्ल नि तुस सनाओ फिर ते शैल खाने पीने दा समान बी करी लैगे ठीक ऐ फिर ओके बाय बाय